आयज काल जायरातींतल्यान सगळ्या लोकांक वेगवेगळे वस्तूची तशेंच कार्यावळाची म्हायती मेळटा जायरात म्हळें की टीवी हो पयलो उपाय ही सगळ्यांत चड लोक पळयतात आनी सगळ्यांत चड जायराती पावूंक शकता तशेंच होडिंग्स रस्त्याचेर वयताना पळोवपाक मेळटा आतां टिवीचेर लोकल चॅनल्स आशिल्ल्यान जशे की इन गोवा गोवा त्री सिक्सटी फायव आदी खूब लोकांक आप आपल्या वाठारांतल्या लोकांक दिसता तशी जायराती दिवपाक मेळटात युट्युबाचेर आमकां त्रू एडवटिजमॅण्टस् जो वर्ल्ड वायड पसून पावतात तीं जायराती मेळटात तातुंतल्यान लागशिल्ल्या लोकांक घरांत आशिल्ल्या लोकांक जाण्ट्यांक वेगवेगळ्या सामानाची तशेंच नवीन नवीन हॉटेलां सुरवात केल्यात तांची घरांत बसून सुद्दां म्हायती मेळटा म्हाका सगळ्यांत चड वेग वेगळ्या खावपाचे पदार्थ आवडटात म्हुणून हांव चडशें नवीन आशिल्लीं हॉटॅलां तशेंच कसले कसले नवीन खावपाचे पदार्थ मेळटात हें पळोवन हांव ऑर्डर दितां नाजाल्यार थंय वचुनूय बसून खातां अशें तरेन आमच्या लागशील लागशिल्ल्या वाठारांनी वेग वेगळे खावपाचे रुचीक पदार्थ मेळटात